ہیلو ہاں آپ اس ایم سی ڈی شاپ سے بول رہے ہیں دس کتاب کی وارننگ کروانا ہے تو آپ کتنا پیسہ لیتے ہیں ایک کتاب کا دو سو کل ملا کے کتنا ہو گیا دو ہزار یہ تو زیادہ ہو گیا نا یہ بہت زیادہ ہو گیا میم کچھ کم کیجیے کم کیجیے گا نا دو ہزار تو بہت زیادہ ہو گیا کم تو کرنا پڑے گا تو کچھ تو کم کیجیے گا ایسے تھوڑی ہوتا ہے اگر دس کتاب کروائیں گے تو اس میں کچھ تو کم کرنا ہی پڑے گا آپ کو ایک دو کتاب ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں پر اس میں دس کتاب ہے نا دس روپیہ کم کیجیے گا ایک کتاب پہ تب تو انیس سو ہو گیا نا سب ملا کے تھوڑا سا اور کم کیجیے نا تھوڑا سا اور کم کر دیجیے میم اتا سارا تو نہیں ہو پائے گا بچے لوگ کو مطلب بہت سارا کتاب رہتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے پندرہ سو لگا دیجیے نا میم پلیز میم پندرہ سو لگا دیجیے نا تو پھر کیسے ہوگا ہر باری آپ سے ہی کرتے ہیں ہوں تھوڑا بہت کم تو کیجیے پندرہ سو لگا دیجیے نا میم آپ تو یہ بہت زیادہ بول رہے ہیں انیس سو انیس سو کم ہے آپ کو لگتا ہے پندرہ سو لگا دیجیے میم یہ تو بہت ہو گیا انیس سو پندرہ سو لگا دیجیے نا میم ایک سو کم کرنے سے کیا ہوتا ہے دس کتاب ہے کم کیجیے نا میم ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے میم